हम अपने यहाँ मछली के लिए मतलब आदमी सब जैसे डालते हैं फ़ेसबुक पर डालते हैं मोबाइल पर डालते हैं जऊन है तो ऐसे मतलब मतलब यह मतलब है कि मतलब आगे मतलब व्यापार इसका मतलब ज़्यादा मतलब आगे बढ़ सकता है जऊन है कि मतलब मछलियाँ मतलब ज़्यादा बिकेंगी मतलब जऊन है ई सब मतलब ज़्यादा मतलब अच्छा अच्छी चीज़ है जऊन है और मतलब जैसे लाइक करते हैं फालो करते हैं जऊन है कि मतलब ज़्यादा मतलब इनका व्यापार मतलब आगे बढ़े जऊन है आगे भी बढ़े मतलब ज़्यादा मतलब पैसे कमा सकें मछलियाँ मतलब जैसे पकड़ पकड़कर जैसे लाते हैं लब बाज़ार में मतलब बेचने ले जाते हैं जऊन है तो इससे मतलब कि मतलब जऊन है किस किसान का मतलब है किसान मतलब जऊन है इसीलिए मतलब जो है भरते हैं कि मतलब हमारा मतलब आगे मतलब व्यापार मतलब आगे ज़्यादा बढ़े यही इसीलिए मतलब आदमी सब मोबाइल पर डालते हैं कि जितने मतलब आदमी देखें उतने मतलब हमारा मतलब व्यापार मतलब आगे बढ़ेगा जितने आदमी जितने फालो करते हैं लाइक करते हैं इससे इसीलिए मतलब ज़्यादा मतलब आगे बढ़ेगा मतलब हमारा व्यापार इसीलिए मतलब मोबाइल पर मतलब ज़्यादा डाल मतलब डालै के चाही जऊन है कि हाँ मतलब जैसे हम तो जितने आदमी देखे उतने मतलब आगे मतलब ज़्यादा मतलब ए किसान का मतलब ए आगे मतलब ए पैसा मतलब कमाने के लिए कमाते हैं जऊन है कमाकर मतलब अपना मतलब घर चलाते हैं अपने लड़का बच्चा मतलब खवाते पहिराते हैं कपड़े लत्ते मतलब पहनाते हैं उसीलिए मतलब उतना ज़्यादा मतलब उनको पैसा मिलता है जितना मछली मतलब ए पकड़ी जाती हैं जितना मछलियाँ मतलब बिकेंगी बाज़ार में उतना ज़्यादा मतलब उनको पैसा मिलेगा और जो ज़्यादा मतलब आगे मतलब नहीं बढ़ पाएगा ज़्यादा मछलियाँ नहीं बिकेंगी तो उनको मतलब खर्चा मतलब कैसे कहाँ से मतलब चलेगा इसीलिए मतलब आगे मतलब जितना आगे बे बढ़ पाए उतना भी अच्छा है जऊन है मोबाइल पर डाले मतलब ए सब मतलब ए डाल सकते हैं जऊन है इससे फ़ेसबुक पर मतलब जैसे डाल सकते हैं इससे मतलब कोई दिक्कत नहीं है जऊन है कि इसीलिए मतलब ए बाज़ार में मतलब ज़्यादा मतलब व्यापार मतलब हो जाए इसीलिए मतलब जऊन है हम लोगों के मतलब तालाब में मतलब मछलियाँ मतलब जैसे पकड़ी जाती हैं तो तालाब में मतलब मतलब मछलियाँ पकड़कर मतलब ले जाते हैं मतलब बाज़ार में मतलब बेचते हैं मतलब बाज़ार मछली है जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ जऊन है इसीलिए मतलब जऊन है मतलब बेची जाती हैं मछली मतलब पकड़ पकड़कर आदमी रोज़ मतलब जैसे सुबह पकड़ते है तो शाम को मतलब ए शाम टेम मतलब दोपहर ओपहर में मतलब ले जाते हैं मतलब मछलियाँ बेचने के लिए जऊन है इसीलिए मतलब मछली पकड़ी जाती हैं और जैसे मतलब जितने आदमी मतलब देखेगे मोबाइल पर उतने मतलब आगे बढ़ेगा उतना लाइक करेंगे उतना फ़ाॅलो करेंगे उतना मतलब जैसे जोड़ेंगे आपस में उतने सारा आगे मतलब व्यापार मतलब बढ़ता जाएगा जऊन है इसीलिए इसे बड़ी अच्छी बात है कोई गलत बात नहीं है कि मतलब आगे मतलब जितना बढ़ पाए उतना भी अच्छा है जऊन है कोई इसमें गलत काम नहीं है कि हाँ आगे बढ़ रहा है तो कोई गलत काम नहीं है बहुत अच्छी बात है इससे मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि जितना किसान मतलब पैसा मतलब कमा पाए जऊन है उतना यह अच्छा है कोई उसमें गलत काम नहीं है कि कोई गलत काम है जो आदमी धंधा करने के लिए अपना चार पैसा कमाता है उसमें कोई बुराई नहीं है जऊन है कि दिनभर मतलब मछलियाँ पकड़ता है तो शाम के मतलब मछलियाँ बेचता है तो उसी से मतलब उसका मतलब घर का मतलब खर्च चलता है इससे मतलब कोई दिक्कत नहीं है मतलब अपना हाथ पैर मतलब हाथ पाँव मतलब चलाने में मतलब कोई दिक्कत नहीं है जऊन है कि किसी की मतलब मतलब किसी के मतलब ए कोई गलत मतलब जैसे काम न करो जऊन है अपना काम करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ मतलब जैसे मोबाइल पर देखो जऊन है मोबाइल पर देखकर मतलब हमारा काम मतलब आगे बढ़ाओ जऊन है कि मछलियाँ मतलब जितना से ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मतलब बिक पाएँ जऊन है उतना मतलब अच्छी चीज़ है कि बाज़ार में मतलब लेकर जाएँ और मतलब बेचें इससे मतलब ज़्यादा अच्छी चीज़ है जितना मतलब जैसे खरीददारी होगी जितना आगे मतलब बढ़ेगा जितना मतलब जितना मछलियाँ ले जाएँगे उतना मतलब हमारी बिक जाएगी तो इससे मतलब ज़्यादा मतलब पैसा मिलेगा तो इसमें हमारा मतलब परिवार मतलब ज़्यादा अच्छे से मतलब चल पाएगा इससे मतलब हमारा परिवार ख़ुशी रहेगा और जो मछलियाँ नहीं बिकेगी उतनी समय हं परिवारा परिवार हमारा क्या ख़ुशी रहेगा कुछ नहीं जऊन है जब जब घर में पैसे नहीं आएंगे तो बच्चे कुछ खाने के नहीं पाएँगे जऊन है तो मतलब क्या इसमें मतलब के मतलब क्या तो इसमें दिक्कत हुई है जितना ज़्यादा आदमी तो लोग देखेंगे जितने मतलब और करेंगे उतने मतलब अच्छी बात है ते हं मुबाइल जितने जितने मुबाइल पर देखेंगे जितने मतलब फालो करेंगे जितने लाइक करेंगे जितने आदमी हम सब जैसे ओइसे किसी के मतलब मोबाइल पर देखते हैं तो उस पर लाइक कर देते हैं फ़ालो कर लेते हैं अओ जैसे करना चाहिए जऊन है किसी को देखकर मतलब जलना नहीं चाहिए कि हाँ मतलब इसको मतलब फ़ॉलो न करिए मतलब अच्छी बात है दो चार पैसा कमाने के लिए आदमी का इंसान का मतलब मदद करना चाहिए किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए जऊन है ई मतलब जऊन है कि किसी को देखकर जलो नहीं मतलब जलना नहीं चाहिए आगे मतलब जितना आदमी बढ़ पाए तो उसको मतलब देखकर मतलब कोई बुरा नहीं लगेगा जऊन है बुरा नहीं बुरा नहीं लगना चाहिए कि हाँ मतलब कोई को देखकर मतलब उसको मतलब दुखी न हो जितना आदमी को देखकर मतलब आदमी ख़ुशी होता है उससे मतलब भगवान मतलब आगे मतलब बढ़ने के लिए मतलब ओ रखते हैं कि किसी को देखकर जला नहीं जाता है जितना इका मतलब मछलियाँ बिके जऊन है जैसे कोई भी मछली ज़्यादा के बेचै कोई भी कम का बेचैं जऊन है तो ए मतलब जैसे कहे कि उसको ज़्यादा बिक गई हमारे हमका हमाए कम के बिकी तो ए नहीं होना चाहिए कभी उसका ज़्यादा बिकेगा कभी उसके भी ज़्यादा बिकेगी वह तो कम ज़्यादा लगा रहता ही है जऊन है इसी तरीके से मतलब किसी को देखकर मतलब जलना नहीं चाहिए जऊन है एक एक दिन मतलब सबको मतलब जऊन है मछलियाँ मतलब कि कभी किसी की ज़्यादा बिकेगी कभी किसी की कम बिकेगी वह तो मतलब लगा रहता है जऊन है बाज़ार में मतलब मछलियाँ जैसे पकड़ पकड़ आदमी तालाब से लाते हैं तो बेचते हैं बाज़ार में मतलब जऊन है किसान भाई जऊन है आपन सब अऊ इसी तरीके से सब परिवार भी चलाते हैं जऊन है इसी तरीके सब मतलब उनका सब धंधा ही है जऊन है सब यही है कि तालाब से है नदी से है सब मछलियाँ पकड़ते हैं जऊन है सब बहुत मेहनत करते हैं तब भी मतलब पकड़ पकड़कर लाते हैं उसको मतलब कीड़ा खिलाते हैं इसके मतलब सब ऊ करते हैं सब जाल से छानते हैं ऐसे सब ऊ करते हैं तब जाकर मछलियाँ पकड़कर लाते हैं और इसी तरीके से बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर जऊन है सब हो हो जा पड़ता है जऊन है ऐसे में सब मेहनत मेहनत जितना करते हैं उतना मतलब आ जाता है उतना मिल जाता है कि कभी कभी कम मिलती हैं कभी कभी ज़्यादा मतलब हो जाता है तो इसी तरीके से जितना आगे से आगे बढ़ा पाएँ जऊन है उतना भी अच्छा है जितना जे मतलब जितना आगे इसका मतलब व्यापार बढ़े उतना भी अच्छा है